हॅलो हांव नादिया उलयतां म्हाका फाल्यां तुमची कॅब बूक करपाक जाय आसली म्हाका सात आठ मनशां प्रवास करपी कॅब बूक करपाक जाय म्हाका ती कॅब भोंवडेक म्हज्या इश्टा वांगडा आनी कुटुंबा वांगडा बागा बिचार वचपाक जाय ताका लागून म्हाका एक दिसा खातीर तुमची कॅब जाय सकाळच्या णव वराचेर केंप्या सक्कलां कडेन रावचें